हॉटेल नवतारा प्लिज म्हाका तुमचे कडेन जेवणाची ऑर्डर दिवंक जाय म्हाका धा लोकांक खातीर बटर चिकन रोटी व्हेज पुलाव आनी सॅलड जाय तुमी म्हाका हे जेवण राती आठांक धाडत जाल्यार बरें जातले वांगडा म्हाका गुलाबजाम नाजाल्यार आमरस धाडल्यार बी जातलो म्हाका हे जेवण काणकां बांदार जाय सुवर्णा सिग्नापूरकर चार दोन चार जी वन असो म्हजो पत्तो आसा मात्शे बेगीन मात धाडात हा